हमारे होमटाउन या शहर में हमको बहुत खाना अधिक पसंद है यहाँ पे बहुत अधिक से अधिक स्वादिष्ट खाना बनाया जाता है तथा ये बहुत स्वादिष्ट होता है तथा गाँव के मुकाबले शहर में अधिक जनसंख्या होती है और गाँव में बहुत कम तथा शहरों में अधिक जनसंख्या होने के कारण सुविधा भी अधिक होती है